असां पंहिंजे ॿारनि खे शुरू शुरू में ड्रॉइंग लाइ ज़रूरु प्रेरित कंदा आहियूं ऐं होॾी महिल हुननि खे असां इहो ई ॿुधाईंदा आहियूं कि जेको बि ड्रॉइंग करिणी आहे हुनखे थोरो ध्यान में रखी करे चङी तरह सां हुनखे ड्रॉइंग कयो ताकि जेका उन्हनि जी ड्रॉइंग अचे उहा हिकु प्रोपर जेको बि हुननि सोचियो आहे उहा पूरी तरीक़े सां थियणु खपे हुनजे लाइ हुनखे तमामु घणो ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे कलर बि चूस करिणा पवंदा आहिनि छो कि कलर बि ड्रॉइंग खे निखारनि था त सोचे समुझी करे ड्रॉइंग खे तमामु पूरे ध्यान सां करिणो पवंदो आहे इअं न आहे त ड्रॉइंग आहे त कुझु बि कयूं हुनजे लाइ पूरो पूरो ध्यानु डेडीकेशन ॾियणो पवंदो आहे तॾहिं ई उहा ड्रॉइंग हिकु ॾिसण जे लाइक़ ऐं माण्हुनि जी चहिती थी सघे थी